ایک دفعہ کا ذکر ہے مجھے مجھے ایک دن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو کہ مجھے مہاراشٹر مہاراشٹر جانا پڑا تو میں نے حیدرآباد سے ریلوے کا سفر شروع کیا تھا جس میں میں نے اس ریل میں یہ منظر کو پایا کہ ریل میں لوگ عموماََ اپنی نشستوں کو ایسے قبضہ کرتے ہے جیسے ان کی ذاتی گاڑی ہو ایسے قبضہ کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ریل میں جو ماحول دیکھا ہے عام طور پر جو عام لوگوں کو جانے کی نشستیں ہوتی ہے وہ لوگ وہ لوگ بہت ہی بُرے انداز میں جیسے کہ دوسروں کے لیے جگہ مہیا ہو یا نہ ہو وہ اپنے پاؤں پسار کے ریل میں سفر کرتے ہیں اور کئی لوگ اپنا ساز و سامان بھی اپنی نشستوں پر رکھتے ہے اس سے دوسرے مسافروں کو آنے جانے کے لیے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک مرتبہ میں نے حیدرآباد سے کلبرگی کا بھی سفر کیا تھا اور اس ریل گاڑی میں میں نے بہت ہی اچّھا محسوس کیا جو کہ وہ گاڑی حیدرآباد سے کلبرگی گئی اس میں ہم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی میں میری اہل و عیال میرے دوست و احباب میں میرے ماں باپ کے ساتھ گیا تھا اور ٹرین اور جس میں ریل کے جو پٹریاں ہوتے ہے ریل کے پٹریاں وہ جب جب ریل اپنی پٹری تبدیل کرتی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا جھجھک محسوس ہوتی ہے اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن جب ٹرین جب ریل اپنی رفتار کے ساتھ پٹری تبدیل کرتی ہے تو اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے باڈی میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور ریل میں بہت سارے لوگ شور مچاتے رہتے ہے ہر کوئی مسافر اپنے اپنے بارے میں مسافروں میں بھی دوستانہ ہو جاتا ہے